حالیہ وقت میں یو پی سرکار نے دیگر سرکاروں کے مقابلے میں تعلیم میں کئی بدلاؤ کئے ہیں اِن بدلاؤ کے دوران یو پی سرکار نے کئی نئے کورس کو پیش کر تعلیم کے معیار کو اور اونچا کیا ہے اِس تعلیم کے معیار میں کئی تبدیلیاں کر یو پی کی سرکار نے تعلیمی معیار کو اونچا ہی نہیں کیا بلکہ اُسے اُسے نوکری کی تلاش میں یا پھر کسی بھی اور ادارے یا پھر نئی کھوج کے میں اُس کے کورس کو تبدیل کیا ہے اور یہی کارن ہے کہ دو دیگر سرکاروں کے مقابلے یو پی کے جو تعلیم کا معیار ہے وہ بہت ہی اونچا ہے اِس میں کاشی ہندو وِشو ودیالیہ ایک ایسا ادارہ ہے اور جس میں بہت سے نئے کو کھوج کے کورسیز چل رہے ہیں ویسے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اور تکنیک کی دُنیا میں آئی آئی ٹی کانپور ہے چھترپتی ساہوجی مہاراج کانپور یونیورسٹی اِس طریقے کے ادارے ہیں